जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत पुराने वर्षों में एंटरटेनमेंट के द्वारा मतलब सिर्फ खेला कूदा जा सकता था लेकिन आज के ज़माने में डिजिटल लाइफ के द्वारा और साइंस के द्वारा बहुत सी चीज़ें एंटरटेनमेंट में आ गई हैं जैसे सेलफ़ोन मोबाइल फ़ोन कम्प्यूटर टेबलेट लैपटॉप ऐसा इन वगैरह चीज़ों के द्वारा मनुष्य अपना एंटरटेनमेंट बहुत आसानी से कहीं भी किस जगह पर भी कर सकता है तो एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे इन्सान का मनोरंजन होता है वह कभी कभी कहीं भी बैठकर किसी भी जगह पर रहकर वह अपना एंटरटेनमेंट फ़ोन मोबाइल कम्प्यूटर और अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू कर सकता है और पहले के ज़माने में लोग खेलकर कूदकर ही अपना एंटरटेनमेंट करते थे लेकिन अब ऐसा म पॉसिबल है इंटरनेट के द्वारा इन्टरनेट के द्वारा पॉसिबल है इन्टरनेट में हम कही भी कभी भी अपना एंटरटेनमेंट कर सकते सी बी एल मूवीस वेब सीरीस इनके द्वारा सोंग्स वगैरह इसके द्वारा हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं